हमारे द्वारा मनाए जाने वाले को सांस्कृतिक त्योहार जैसे कि नवरात्रि है दीपावली है होली है सक्रांति है ये सब त्योहार मनाए जाते त्योहार के दिन जैसे कि दिवाली पे हम पहले घर की साफ सफाई साफ सफाई करते हैं फिर उसके बाद हम हम मिठाई बनाते हैं पटाखे जलाते हैं पकवान बनाते हैं और फिर हम सक्रांति में हम तिल के लड्डू बनाते हैं इस तरह हमारे त्योहार मनाए जाते हैं दीपावली के त्योहार पे हम घर की सजावट करते हैं फुलझड़ी जलाते हैं और पकवान बनाते हैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं होली पे हम रंग गुलाल खेलते हैं और रंग लगाते हैं जिससे हमारा सांस्कृति त्योहार मनाया जाता है सांस्कृति त्योहार के बहुत अच्छा होता है इसलिए हम सबसे अच्छा ज़्यादा त्योहार हमारा दिवाली का रहता है दिवाली में हम घर भी पेंट करते हैं और पोताई भी करते हैं पोताई भी करते हैं और फुलझड़ियाँ जलाते हैं लगाते हैं घर की सजावट करते हैं उसे सजाते हैं उसमें साफ सफाई करते हैं जैसे दिवाली का त्योहार हमको बहुत खास और प्रिय होता है प्रिय होता है सक्रांति पर भी हमारा ही सब तिल के लड्डू बनते हैं और भी कुछ पकवान बनता है ये सब अच्छा रहता है ओर दिवाली और होली पर भी हम रंग गुलाल खेलते हैं दिवाली दीपावली का त्योहार सबसे ज़्यादा अच्छा मनाया जाता है यह माना जाता है कि ये हिन्दुओं का सबसे धार्मिक त्योहार दीपावली ही होता है इसमें बहुत सारे सॉपिंग करते हैं नए कपड़े वगैरह लेते हैं और नए कपड़े लेते हैं नए कपड़े लेने के बाद फुलझड़ियाँ लेते हैं पटाखे लेते हैं गोवर्धन देते हैं मोरपंख लेते हैं और घर के सजावट का सामान भी लेते हैं यह सब दीपावली के त्योहार पर मनाया जाता है